अरे हम तुमार घरै नइ आ भइया हाँ हाँ कौन सामान

अरे ज़्यादा नहीं है रेट कम ही है और यहाँ थोड़ा बढ़ गया रेट हमारे तरफ हाँ बढ़ गया थोड़ा चौदह सौ हो गया कहुँ पंद्रह सौ

थोड़ा रेट तो है हर चीज़ हम चौदह सौ में देंगे हलो कल निकल गए वह तो बिल्कुल से आई रा मानो जाई रहा है ठीक ठीक हम भेज देंगे कल माल या फ़िर आएगा तब तुरंत भेज भी देंगे हाँ ठीक है पीमेन्ट कोई बात नहीं है पीमेन्ट मिल जाएगी मतलब माल भेज दूँगा जैसे ही आएगा तो